جی ہمارے علاقے میں جو ہے وہ بہت چیز کی ہے میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں سب سے پہلے تو گاؤں میں ابھی یہ تو ہے ہمارا گاؤں کے حساب سے ہما ہم کو ایسا لگتا ہے کہ گاؤں کے حساب سے وہ صحیح چیز نہیں ہے اسکول کی دقت ہے اسکول ابھی ہمارے گاؤں میں بہت ہی کم ہے دور ہے جو بچے جا نہیں سکتے ہیں اور جاتے ہیں جو وہ صحیح سے کیئر نہیں کر پاتے ہیں اور جا کے اشکول ہوئی بینک ہوا جو ہمارے گاؤں میں بینک یہ ایس ایس پی منی برانچ ہے یہ سب جو ہے دھاندلی کرتے ہیں بھیر رہتے ہیں لگے ہوا آج کا کام کل کرتے ہیں بڑا بینک نہیں ہے ہمارے گاؤں میں بڑا سا اسکول نہیں ہے جو ہمارے گاؤں کے بچے پڑھیں گے صحیح سے ہمارے گاؤں میں جو ہے بینک نہیں ہے ہمارے گاؤں میں جو ایجوکیشن سکچھا جس کو کہتے ہیں تعلیم وہ اٹھ چکے ہیں کم ہیں بہت کم جو ہمارے گاؤں کا سکچھا ہونا چاہیے تعلیم پہ ضروری اہم رکھنا چاہیے جو گاؤں میں کے حساب سے رہتا ہے گاؤں میں وہ سب سے پہلے اسکول اور جا کے بائنک ہو یہ سب چیز کی بہت ضروری ہے